पंज हज़ार छह इकवीह हज़ार पंज सौ हिकु लख अठ हज़ार चारि सौ सतटीह हज़ार पंज सौ छियासी असी हज़ार नव सौ नवानवे